आं नोंथांनि रेस्टुरेन्टआव मम' सावमिन पकरा बिहरदोंमोन नाथाय नोंथांनि रेस्टुरेन्टआव बेफोरनि अनगायै एक्सट्रा आइटेमफोर दंबावो ने जेरै आंनो नांगौमोन सस सालाद साटिनि नाथाय नोंथांआ बेफोरखौ सोहरनानै हरफादों ने